वखदां वखदां वखदां वखदां आमकां हीं खरींच परवडटा काय आयच्या काळांत तरी असो एकूय मनीस नासतलो की ताणी वखदां घे घेवुनासतलीं वखदां म्हणटात तीं दर एक मनशाक चालूच आसा आतांचे काळांत दुयेसां इतलीं वाडल्यां की सगळ्या मनशांक वखदां चालूच आसा डायबिटीज म्हणना ना म्हणना बी पी चे इश्यू तांकां म्हणटा तीं रेगुलर वखदां घेवचींच पडटा आतां वखदां आमकां खऱ्यांनीच परवडटा काय तें पळोवपाक गेल्यार आतां आमी प्रायवेटान वता जाल्यार आम चो बिल जाता हजारां वयर तेंच आमी आतां गव्हर्नमेंटान गेले जाल्यार आमचो खर्च कमींतल्या कमी हातूंत निबावता पूण लोकांची मायंडसेट अशी आसा की तांकां दिसता की प्रायवेटानूच गेल्यार आपूण बरो जातलो म्हुणून पूण तशें नासता गव्हर्नमेंटान सुद्दां तेच डॉक्टर आसता आनी तेच वखदां बरयता सेम वखदां आसता पूण तांचे चार्जीस वेगळे आसता प्रायवेटान गेल्यार तुमकां कमींतल्या कमी पांच हजारा वयर खर्च जाता तेंच गव्हर्नमेंटाक पांचशें रुपया भितर सोंपता आतां आनी कितें म्हणपाचें तींच वखदां सेम फकत रेटी वेगळी ह्या आनी कितले लोकांचेर मार बसतलो तो पळयात एक मिडल क्लास मनीस म्हणटा तो ताका दुयेसां आसतात तो आपली प